सिरां जिललायाव फरायसालिफ्राव जोबोद मोजां मोजां सुबिदा होनाय जासै मानो होनोब्ला सिगां बेफोर सुबिदाफ्रा गैयामोन दानि गोदान मुगाजों लोगोसे गोदान गोदान थेखन'लजिफोरबो स्कुलफ्राव होनाय जाजोबबाय कम्पिउटार क्लास बेफोरो सिगां गैयामोन दा होनाय जासै आरो कम्पिउटार थिसारस बेफोरखौबो मोननो थाङामोन दा मोननाय जासै आरो गरमनि थाखाय क्लास रुमफ्राव फांखा फेन बेफोरखौबो होनाय जासै आरो सिथुदेन्तफ्राबो क्लास लानायाव गुसु गरमनि थाखाय ख्लास लानो हायामोन सिगां दा फांखा होनायनि थाखाय गुसु ख्लास लानो हानाय जासै आरो मोजां मोजां सुबिदाफोर होनाय जासै आरो बेसेनफ्राबो थिखयैनो लानाय जायो बारा लानाय जाया बेफोरखौ बयबो मोजां मोनसै आरो स्कुलफ्राबो जोबोद मोजां जासै आरो क्लासफ्राबो जोबोद मोजां जासै सिथुदेन्तफ्राबो ज' ज' फैसै आरो क्लास लानाय थिसारसफोर बेफोरबो मोजां मोजां गावनि दिउथि बायदि क्लासखौ लानाय जासै गावनि सेलेबास बायदि क्लासफोरखौ फोजोबनाय जासै आरो स्कुलफोराव सामफ्रामबो क्लासखौ लाफैनाय जायो आरो स्थुदेन्तफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाय जायो आरो मोजां मोजां स्कुलफोर बिराथ दंसै आरो स्कुलफ्राव मोजां गोबां रोखोमनि फेसिलिथिफोर होनाय जासै जेराव सिगां गैयामोन दा होनाय जासै स्कुलफ्रा जौगाबाय आरो मोजां मोजां थिसारसफोर कवालिफाइद थिसारफोर मोननाय जासै आरो बेजोंनो सुथुदेन्तफ्राबो बिराथ मोजां रोंसै आरो स्कुलफ्राबो जौगानाय जौगालांनाय जाबाय इदुखेसन फारसेनथेजफ्राबो बारायलांनाय जाबाय आरो बेजोंनो जोबोद मोजां जाबाय